ابھرتی ہوئی دنیا کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح دنیا ابھر رہی ہے لوگوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے لوگ انٹلیجینٹ ٹیلنٹد یعنی کافی علم میں بھی مہارت ہر اعتبار سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ایسے ایسے طالب علم پیدا ہو رہے ایسے ایسے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں جس کو بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کی گزر جانے کے بعد ان کی بھرپائی کرنا بھی اس کمپنی کو جو جس ادارے میں کام رہے ہو یا جس یہیں جہاں پر یہ کام رہے ویسے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے ایسے انٹیلجنٹ ٹیلنٹد پڑھنے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آبادی اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کو آپ اس وقت زہریلی ہوا اور پاپولیشن اور تمام چیزیں بھی بہت پیدا ہو رہی ہیں اور پہلے سے دنیا کافی بدل گئی ہے اس وقت کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور بدل بھی رہی ہیں اور ہر انسان جو پرانے خیالات کے ہیں یا پرانے خیالات میں رہتے ہیں تو ان کو بھی اس وقت ہر وقت اس زمانے کے اعتبار سے ان کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں جو نہیں لاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ چل رہا اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنا ایک الگ مراحل ہے لیکن جس ملک میں آپ رہ رہے ہوں اس ملک میں جو نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو جو قانون نافذ ہو رہے ہیں دن بہ دن چیزیں لاگو ہو رہی ہیں اس کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو بیوہار بنانا اور اس کے ساتھ ان ایک اپنے آپ کو گہرا تعلق قائم کرنے کے ساتھ ساتھ جو وقت چل رہا ہو اس وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارنا یہ اس دنیا یا وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک ضروری پہلو یہ بھی ہے